ہیلو سلام علیکم ٹھیک ہے کہاں کچھ اپنا بتائیے سچ رہے پڑھائی وڑھائی کرنے کے بارے میں سائنس وہ تو نہیں کا اب بتاٮٔیں ہاں ابھی تو کروائیں لی ہیں اب تو پڑھائی جیسے ڈسٹ میں ہی ہوگا صحیح ہے نا اچھا نام وام بتا دیجیے سر ہاں ہاں مجھے اسٹور چلے ہیں ہاں ہم بھی سوچ رہے ہیں وہی ہاں کچھ ان کے بارے میں بتا دیجیے ہاں ٹھیک ہے اس بارے میں امی کو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک